राजस्थान में ख़ासि मनोरंजन जा घणे साधन आहिनि जंहिंमें फिल्मूं आहिनि फिल्मूं बि ॾाढियूं हलंदियूं आहिनि दुख वारी फिल्मूं हूंदियूं आहिनि मज़ाकी फिल्मूं हूंदियूं आहिनि उहे बि ॾाढियूं सुठियूं हलंदियूं आहिनि टी वी क़रीब क़रीब सभिनी घरनि में हूंदी आहे राति जो अठें खां पोइ त टी वी नाटक एतिरा सुठा सुठा ईंदा आहिनि जंहिंजी ॻाल्हि ॿोल्हि पाण में ज़ालूं कंदी रहंदी आहिनि रेडियो जेके असांजा बुज़ुर्ग आहिनि रेडियो ते पुराना गाना रेडियो ते ख़बरूं शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि छो जो इन्हनि मां सरकार खे जेको हलंदो आहे ऐं ऐं सरकार इन्हनि खे वधाईंदी आहे सरकार इन्हनि मां कमाईंदी बि आहे न्यूज़ वग़ैरह सॼो ॾींहुं पई ईंदी आहे ऐं उन में जेके बि सुठियूं सुठा जेके शयूं हूंदियूं आहिनि प्रचार बि थी वेंदो आहे ऐं माण्हुनि जो मनोरंजन बि थी वेंदो आहे